جہاں تک لکھنے کا سوال ہے تو لکھنے کی تو بہت زیادہ ہمیں شوق اور کوشش ہوتی ہے لیکن اب لکھنے میں دو چیز آتا ہے ایک نثر اور ایک نظم نثر تو لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نظم چونکہ قافیہ اور ردیف جان جائے آدمی تو پھر وہ لکھنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں قافیہ اور ردیف میں کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے جس کے لیے بڑے بڑے شاعروں کے جو کلام ہیں اور جو غزل ہیں نظم ہیں اس کو میں پڑھتا ہوں اور اس سے قافیہ اور ردیف لیتا ہوں تو اس طرح سے ہمیں لکھنے کا جو ہے یہ یہ بھی پہلو جو مشکل ہوتا ہے یہ آسان ہو جاتا ہے اور ایسا تو سبھی کو ہوتا ہے جو بھی قلم کار ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس طرح کا چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بہر میں چھوٹے چھوٹے کافیہ ردیف میں اپنے موضوع کو لکھیں تو وہ بھی اس چیز کے سے جو ہے قاصر رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لہجہ ہم لوگوں کو بھی یہ چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے